माबोरै दं दखानदार मोजां सोलिगासिनो दं आस्सा बे साफुनआ मा दाम बे साफुना बे गोजाया ब्रा गोजाया थेर' थाखा हैथ मा थेर'थाखा बरा दसथाखानि मोनना होनबा बे आगोल आव

आरो बै फेखेदालाय माथो दाम बै फेखेदा बै थाव फेखेदा आसिथाखा हा बथल नियालाय बथलना नोबबै थाखा आमफ्राय बे माबायालाय माथो दाम ब्रा बै हालदै फेखेदा त्रिस दा है नोंना बारा बारा जोब नामा ब्रा माथो बारा बारा बुङो हो

आत्सा दे होनबा नोंजोंथ' बहा हाबावनो दखानदारफोरजोंलाय बिसिबां जायो जुदो दे आमफ्राय गाबोन माबा रायलाय फिननोसै लाय गोदान नो